मां मुंहिंजे स्कूल में ड्रॉइंग करणु सिखी हुई तेॾीमहिल असांखे हल्की हल्की ड्रॉइंग कराईंदा हुआ नंढा नंढा चित्र दौराइन दौराईंदा हुआ त असां उन मां थोरो थोरो सिखी वियासीं पोइ जीअं असां वॾा थियासीं असां कॉलेज में आहियासीं पोइ असांखे सुठा सुठा चित्र दौराइणु सेखारींदा ड्रॉइंग कराइणु सेखारे पोइ असांखे सुठी रीति सां ड्रॉइंग अची वई पोइ असांजे नी इन कॉलेज जो स्कूल जो सभु कमु पती वियो ड्रॉइंग असांखे सेखारणु पूरो करे छॾे पोइ असां पंहिंजे करियर में जीअं अॻियां वधियासीं पोइ मां थोरी घणी ड्रॉइंग यूट्यूब माथे ॾिसी करे सिखंदी हुअमि मूंखे शौक़ु ॻाइण जो बि आहे पर मां मुंहिंजो सॼो करियर पोइ ॻाइण में कॾियो आहे त पोइ ड्रॉइंग बि मूंखे करणु वणंदी आहे पोइ उन लाइ मां ईअं कंदी आहियां की मां यूट्यूब माथे ॾिसी करे हो ड्रॉइंग कंदी पई आहियां जीअं मूंखे कोई चित्र वणे थो पियो हाणे मूंखे इहो दौरिणो त उहो मां पोइ दौरींदी आहियां उहा कोशिशि कंदी आहियां की मां सुठे में सुठो चित्र दौरिया पो हाणे मुंहिंजो अने चित्र में बि ड्रॉइंग में बि हथु वेही रहियो आहे त मूंखे ड्रॉइंग करण बि ॾाढी वणंदी आहे ऐं इहो मां ख़ुशीअ सां कंदी आहियां ऐं मूंखे मज़ो बि ईंदो आहे त मुंहिंजो हथ बि वेही रहियो आहे ऐं मुंहिंजो इन में करियर जो कोई वीचारु कोन्हे मुंहिंजो करियर ॻाइण में आहे पर ड्रॉइंग बि मूंखे ॾाढी वणंदी आहे